हेलो हांव म्हाका कर्नाटाकाच्यान हांगां भोंवपाक येला गोव्यान आं तुमचे एजन्सीचें नंबर आमी एका हॉटेलान रावला त्या हॉटेल मालकान म्हाका तुमचे नंबर दिला आतां म्हाका मातशें तुमचे कडेन टेक्सी आसात आमी आसा एक पंदरा वीस जाणां आसात म्हाका एक चार दिसाक भोवूंक जाय गोंव्यान म्हळ्यार तुमचे कडेन टॅक्शों चार पांच तरी म्हाका चार गाडयो टॅक्सी मेळत जाल्यार बरें जातले आनी टॅक्शो